हमने सबसे हमने सबसे अच्छी हाइकिंग अपने केदारनाथ योजना के दौरान की जब हम केदारनाथ गए थे वहाँ की हाइकिंग हम मुझे हमेशा याद रहेगी और वो जीवन की सबसे अच्छा क्षण था जिसमें मैंने बहुत सा एन्जॉय किया बा वो दिन आदि मुझे याद है जब वहाँ पे सूर्यास्त हुआ और सूर्योदय देखा मैंने तो वहाँ पे पिक्चर क्लिक करना मेरी सबसे अहम मुझे वो सच में बहुत रोमांचित करता है वहाँ पे खड़े रह के केदारनाथ के दर्शन करके और सूर्योदय के समय जो रोमांच बनता है वो देखने लायक होता है वो खूबसूरत हाइकिंग मुझे आज भी याद है जिसको मैं कभी नहीं भूलना चाहता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इस तरह का एन्जोयमेंट हर इंसान को करना चाहिए और सूर्यास्त के समय तो जो वहाँ का नज़ारा होता है वो देखने लायक होता है जो मैं कभी अपने जिन कभी भी नहीं भुला पाऊंगा तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि मेरी हाइकिंग केदारनाथ की बहुत अच्छी थी और वो हमेशा याद रहेगी